कुंबारजुवा डिचोले नानोड्ड्या मालपें तिवीम तालिगांव सालसेट मेर्शे सांताक्रूज मयेम काणकोणा काणगे बेलाबाय वाडेम न्यू वाडेम मंगूर मेस्तावाडा वर्नापुरी हरमळ कोलवाळे म्हापसा पणजे फोंडा पेडणें मडगांव बिचोलीम वेर्णा नावेली वास्को चिकली सांकवाळ कुट्टाळे दाबोलीम शिरगांव सांकळे केपें दुरबाट करस वाडा खांडेपार फातोड्डा पर्वरी गिरी निवेम निवऱ्या राय कुडचडे सांवड्डें पारशा बोगमालो नुवें नावेली कुंकळी फातर्पा होर्णा दाबोलीम शांत इनेज पिलार आगशे बाणस्तारी कलंगूट बागा अंजुना कोलवा मिरामार जंबावलीम शिर्दोना खारयेबांद माशेल दारबाट दुरबाट आमोण्या केळशा कसवळा बाणस्तारी आम अणस्थरी बेळाशा सडा बिरला बायणां मारडोळ ओल्ड गोवा कुर्तुोरी आजोबी चोडणां रायबंदर